ऐसे बहुत से स्थानीय उद्योग और बिज़नेस हैं जो उज्जैन ज़िले के अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण हैं जिनमें मुख्यतः शिवा संधि बैंड कम्पनी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी मोन नोट्रिशियन प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी सोलांशू लाइब्रेरी और भी कई ऐसे छोटे बड़े बिज़नेस हैं जिनमें उज्जैन ज़िले की अर्थव्यवस्था को बनाए रखा है समय के साथ यह उद्योग और बिज़नेस बहुत विकसित हुए क्योंकि पहले यह कम्पनियाँ इतनी ज़्यादा बड़ी नहीं थी लेकिन धीरे धीरे करके यह अपने ही क्षेत्र में बहुत अच्छे फेमस भी हुए हैं और बहुत अच्छी तरीके से यह विकसित भी हुए हैं इन्होंने बहुत सी चुनौतियों अवसरों का सामना करना पड़ा है क्योंकि उद्योग व्यवसाय कुछ भी हो उसको शुरू होने में टाइम तो लगता ही है सबसे पहले जब यह उद्योग शुरू हुए थे तो हर कोई व्यक्ति इनसे बोलता था कि यहाँ इस तरीके से आप इतना बड़ा कारोबार डाल रहे हैं इतना बड़ा बिज़नेस कर रहे यह सफल नहीं होगा तो उन्होंने लोगों के ताने सुने लेकिन जब उन्होंने अपनी हिम्मत नहीं हारी तो धीरे धीरे करके यह बहुत से तरीके से और अब सफल हो चुके हैं और अब यह इस तरीके सफल हो गए हैं कि पूरे उज्जैन ज़िले की अर्थव्यवस्था इन पर टिक गई है